आं ना लायनाया जोंना गोदोना आलदामोन नालाय दाना एसे गोदान गोदान जाबाय गोदो मा लायोमोन जेखाय खबाय सिदलि खदाल लाबाय बहाय बै सारसन सारसन जों ना मोनोमोन जों ज' ज' दानिया एखदम मुसारि ना मा होनो लाङिजों आराम ह'हैयो दा जों सिदलि लायो दहाथि खानानै सारो दा नाखौ दा बेबादि दहाथि सानानै सारोब्ला ना मानसिया एसे मेंगायो आरो बारा मेङा ओरैनो बाल्थिंजों ज्राव ज्राव सारब्ला एसे मेंसिनो सानैजों सानैजों बोनानै सारोब्ला आरामसे रेस्ट मोनो आरो जों दा ओमफ्राय नाखौ एखमब्ला मोनो एखमब्ला मोना दानि मुगायाव दाना माबा जाबाय ना नाया एसे खमजुरि जालांबाय गोदोसो आराम जा खरसे सारब्लानो मेरला मोनो ओमफ्राय दा जोङो मुसारिजोंबो हयो हनानै गोग्रोमो बाहायबो मोनो जोङो नाखौ दा बोथिसे बोथिनैखौलाय आरामसे मोनजागौ मोनबोखायो मोनजायो दा बेखौनो बुंनानै जोङो बे ना लायग्राफ्रा जोङो ज' ज' सारो जों दा दा बेखायनो बुंखायो आङो जोंनि गामियाव एरियायाव जोङो ज' ज' सारनानै रानो एखमब्ला एसे बुरजा मोनब्ला फानो आरो फाननानै एसे खरसा मोनजायो आरो ओमफ्राय न'आव जानो एफा एफा राननोसै राननानै ओमफ्राय बै माखासे मोजां मोजां नाफोरखौ फाननाय जायो आरो जों फाननानै एसे खरसा मोनजाबाय आरो संख्रि बानलु थाव हालदै मस्लाफोरखौ जों बिजों एसे उफखार मोनो आरो नायावबो गारजि नङा ना सारग्रायाबो बिराद खस्थ' दङ खिन्थु ना सारग्रायाबो खस्थ' दं हाब गुद्दा गुद्दि सारबाय सारसे सारनानै हमबावदो आरो बासि फैदो बासिनानै आरो फानबावदो आरो फाननायावबो एखमब्ला नांहां नाङाहां जायो नायाबो दा बेखौनो जोङो खस्थ'मावनानै जाग्राफ्रा ना सारनानै जाग्राफ्रा बिराद थेला दङ बिबो जोङो ना सारै सारै जानानै देरबोनाय मानसि नालाय आरो जों बिखौनो गोदोनिफ्रायनो जों सोलिबोखानाय आङो बे ना सारनाय हुदाखौ हुदाखौ आं दाबो गाराखै दाबो सारहैबावगोनसो आङो दा बेखौनो ना सारनायनि नेमा दाना गोदोना सिदलि जों सारोमोन थोरसिजों गामलाजों सारोमोन जोंना दाना दहाथि खायो बाल्थिं गिदिर गिदिर लानानै बिजों दहाथि खाबाय मुसारियाव आजावबाय जेलाना रानबाय हमबाय हमनानै आरामसे फोसाबफैनोसै मोनबोब्ला न'आव फैनानै फोसाबफैबाय फोसाबनानै दानाबा नाखौ अनेख नाया जाथ थायो नालाय बालाबोथिया थायो नास्राय थायो मागुर थायो सिंगि थायो मावा थायो फिथिख्रि थायो दा बेखौ जों आलदा आलदा आलदा बासिफैनोसै आरो न'आव फैनानै लाबोनानै ओमफ्राय बेखौ उमुख दाम बै फोरला दाम बे दसथाखा बै बिसथाखा बिदि फानफैयो आरो जोङो ओमफ्राय बेखौ फाननानै जों ज' जमा खालामनानै जों साबेसे जों सारदों बेखौ जोङो रानलायनोसै आरो खरसा जानो ओमफ्राय माखासे गाद्रा मुद्रा थाबावो नालाय बेखौथ' बाया बायनानै जाग्राफोरा दा बेखौ राननानै जायो जोङो ओमफ्राय खरसा जानो मोनो आरो बिजोंनो न'खर संसार सलायनायबो दंबावोलै नाजोंनो नाजों जाग्रा दंना जों खिन्थु सरासनस्रा मावो आरो एखमब्ला गद मावा जों नाजों ओमफ्राय ना सारनायनि निअम खौलाय आं मिथिखागौ ना गोदोनि बायदि नंला आरो जोङो मा खुसियाबो लायो खुसियाखौबो माब्लाबा माब्लाबा मोनब्लाथाय मोनबाय बुरजा मोनबोखायो ओमफ्राय मोनाब्लाथाय मोना लांदां जाबोयो बेखार खस्थ' ल' मावनाय जाथारो खुसिया नागिरनायाबो खुसियाखौबो मोनब्लाथाय दाम दं नालाय हाजिरा मिलायो थाबनो ओमफ्राय तिनस' सारिस' गाहाम मोनोआनोलाय सासेयाव बाहाग दुइस' थाखा गाहाम खासै पवायावनो सेरनैसो मोनब्लानो थोथारोबो आरो हाजिरा मिलायो साथामसो साब्रैसो लोगो लानानै दा बेनो आरो ना लायनाय हुदाया